हाँ नमस्ते दी आप डॉक्टर हैं ना दीदी आप डॉक्टर में क्या क्या सुविधा हो सकते हैं हॉस्पिटल में जैसे कि हम मरीज़ को लेकर आएँगे तो दवा ववा भी अच्छे से होगा ना इलाज और नर्स वर्स और दाई वाई सब रहती हैं ना और सफ़ाई भी अच्छे से होती है ना हास्पिटल की अब मरीज़ को लाएँगे तो दवा ववा भी अच्छे से देंगी और दीदी नर्स तो होंगी

दीदी मरीज़ को सुबह शाम अच्छे से देख भाल होता है ना आप दवा जो रखे थे एक्सपेयरी डेट नहीं हो रहता है ना महीने में दवा चेंज करती हैं ना आप हमारी सासु माँ हैं ना उनका ही चेक चेक अप करवाना है उनको ना पैर में और घुटना में थोड़ा दर्द होता है और कभी कभी उनको चलने में भी तकलीफ़ होता है और उनको सुगर का भी बीमारी है तो आपको सुविधा सब रहेगा ना हॉस्पिटल में चलिए ठीक है हम लेकर आएँगे एंबुलेंस रहता है ना सुबिधा है उसकी एंबुलेंस में कितना पैसा लगता है हमारे घर आया तो नॉर्मले ही में रूम लेंगे अपना बताई नहीं दी कि एंबुलेंस हमारे घर पर आएगा तो कितना चार्ज लेंगे वह तो आपके हॉस्पिटल में फीस वीस भी लगता होगा है कि तो बेड बेड अच्छे से साफ़ रहता है ना चादर वादर धुला रहता है ना चलिए ठीक है